जेन्ना हांव खंय भोंवपाक वयता वेगळे वेगळे आयकता वेगळे वेगळे पय खंय गांवांनी पळयता तेन्ना बरोवपाक आयकोपाक बरोवपाक हें येता तें हांव बरो घेतां हांव कितें बरें दिश्टी पडटा तेंच बरयतां